हम बिहार राज्यसँ छी आओर जेनाकि बिहार जे छै झारखण्डसँ दुइ हजार ईस्वीमे अलग भेल छलै हँ आओर हम जे छै से बिहारके दरभङ्गा जिला मिथिलाञ्चलसँ छी आओर मिथिलाञ्चलके जे छै से प्रमुख गीत सङ्गीत आओर नृत्यके महोत्सवके बारेमे बता रहल छी जेनाकि बिहारके जे छै मिथिलाञ्चलके प्रमुख सङ्गीत मैथिलीमे छै मिथिला मिथिलामे छै जेनाकि कोनो भी कार्यक्रम होइ छै शुभ कोनो कार्यक्रम महोत्सव या किछु भी होइ छै तऽ ओहिमे जे छै से मतलब कलाकार सबके बजाएल जाइ छनि आओर ओहिमे जे छै से बहुत तरहके कलाकार अबै छथिन आओर अपन कार्यक्रम करै छथिन आओर जे छै से अपनेक कार्यक्रमसँ मिथिलाञ्चलके मतलब जे छै से सबके आकर्षित करै छथिन आओर एतऽ जे छै कोनो भी शुभ अवसर होइ छै जेना विवाह होइ छै आओर मुण्डन होइ छै या कोनो भी मतलब उपनैन होइ छै जकरा जनउ कहै छिए तऽ उपनैन होइ छै ओहिसब शुभ अवसरपरमे आबै छथिन आओर अपन कार्यक्रम करै छथिन आओर जे छै से आओर ई अपन गीत सङ्गीतसँ जे छै से मिथिलावासी सबके जे छै से अपन मनोरञ्जन करै छथिन आओर जेनाकि मिथिलाके महोत्सव जेना मिथिला जे छै से बाइस मार्चके मिथिला महोत्सव मनाएल जाइ छै आओर एहिमे जे छै से बहुत तरहके साँस्कृतिक कार्यक्रम होइ छै डान्स होइ छै नृत्य होइ छै सङ्गीत होइ छै आओर जे छै से बहुत किछु मतलब बहुत कार्यक्रम कएल जाइ छै एहिमे आओर बिहार उत्सव जे छै बाइस मार्चके मनाएल जाइ छै बिहार उत्सव अच्छा आओर हम जे जेनाकि बिहारके दरभङ्गा जिलासँ कहलहुँ कि दरभङ्गा जिलासँ छी आओर दरभङ्गा महोत्सवपर जे छै विद्यापतिके सेहो मतलब कएल जाए छै विद्यापति समारोह कएल जाइ छै दरभङ्गामे हर साल हमेशा होइत रहै छै आओर दरभङ्गामे जेनाकि बहुत ही प्रसिद्ध जे छै मिथिला यूनिवर्सिटी कहबै ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी छै ओ बहुत ही ज्यादा फेमस छै यूनिवर्सिटी आओर ओतऽ श्यामा माइ मन्दिर सेहो छथिन बगलमे मनोकामना मन्दिर सेहो छथिन हमसब मतलब जै छी बराबर ओ बहुत ही प्रसिद्ध छथिन दरभङ्गा जिलाके मन्दिर छै बहुत फेमस छै